آج تک جس چیز کی میں نے کوشش کی تھی بنانے کی مطلب لاک ڈاؤن میں وہ تھی روٹی کیوںکہ روٹی بہت کم آتی تھی مجھے بنانی آتی ہی نہیں تھی آٹا بھی گوندھنا نہیں آتا تھا تو لاک ڈاؤن ویسے بھی لگا تھا دو سال کا تو پرمانینٹ لگا ہی تھا تو میں نے دو سال سے مطلب پورے ہونے سے پہلے پہلے روٹی بنانا سیکھ لی وہ بھی ایک دم گول اور ایسی بناتی تھی مطلب گھر والوں کو بھی پسند آتی تھی بالکل اپنی ممی کے جیسی بناتی تھی اور اُس کے لاک ڈاؤن سے ہی بس رو روٹی بنانا سیکھی ہے اور آج تک میں مطلب روٹی بناتی ہوں کبھی کبھی تو صحیح بن جاتی ہے مگر ہاں وہ ٹیڑھی میڑھی نہیں بنتی کیوںکہ میں نے گول بنانا سیکھ لی تھی بس اتنا ہی ہے اور کیا